नमस्ते नमस्ते आप कहाँ से बोल रही हैं मेम हाँ हमारा बाल कटवाना हैं हमारा बाल कटवाना है

अब थोड़ा छोटा छोटा करना हैं हाँ लड़की है बहू है उसका भी बाल छोटा करना है और सब क्या करती हैं हाँ हाँ हमारा सिंपल होगा और लड़की वह भी तो मतलब जो पसंद होगा ही होगा और पैर उर साफ़ करती हैं पैर उर साफ़ करती हैं

ठीक है हम आएँगे जब भी जब भी हम आएँगे तो बात होगी हाँ नाखून उखून साफ़ करती हैं अच्छा ठीक है हम बबरी आएँगे तो बात होगी हैं बच्चे हैं

हाँ ठीक है बहु आएगी और बेटी भी आएगी हम भी आएँगे साथ ठीक है नमस्ते बताइए

ठीक है ठीक है जो करना होगा सो वहाँ पर आएँगे तो बात हो जाएगी हाँ बबरी में जब हम आएँगे आपकी दुकान पर तो बात हो जाएगी हाँ बबरी तो हमारे घर की सब लड़की जाती हैं हाँ बबरी में तो सब लड़की जाती हैं बहू जाती हैं लड़की जाती हैं ठीक है ठीक है आप पता बताइए

अच्छा अच्छा हनुमान जी का मंदिर देखा देख रहे हैं अच्छा ठीक है बात होगी आएँगे नमस्ते नमस्ते